हाँ हेलो खरीद रहा है सब्जियाँ खरीद रहा है सब्जी सब सब्जी साग खरीद रहा है सुपर मार्केट में कपड़ा खरीद रहा है पसंद कीजिएगा बर्तन लीजिएगा हाँ सब्जी अप हाँ तो कपड़ा लीजिएगा आपको लेना है कपड़ा सूट सूट का कपड़ा लेना है जी पेटीकोट लीजिएगा नहीं सूट लीजिएगा सूट पहनाइए ना जी शिफॉन लीजिएगा शिफॉन जी शिफॉन में के लीजिएगा हाँ शादी के घर में पहनने के लिए जी दोनों दीजिएगा शादी के हमें हाँ घर में पहनने के लिए शादी में पहनने के लिए कॉटन हाँ कॉटन लीजिएगा कॉटन हाँ शिफॉ हाँ शिफॉन हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी देखिएगा ऑनलाइनिए में पसंद ही कीजिएगा ऑनलाइन में और लो ऑनलाइन में सूट लेना है शादी के लिए ले हाँ शादी के लिए सूट चाहिए और वह जी पहनना घर में पहनने के लिए सूट चाहिए शिफॉन में से जी